السلام علیکم جی میں پہلی بار کھگریا میں آئی ہو میں نے بہت سنا ہے کہ کھگریا اچھا جگہ ہے جی آک آپ گھمائیے گا ہم سب ہم کو اب جہاں گھما دیجیے گا ہم وہاں گھوم لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم جائیں گے وہاں پہ آپ کب لے کڑ کے جائیے گا کل جائیے گا کتنا روپیہ لیجیے گا اور ہم سنے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہم سنے ہیں کہ راجے راجیس راجندر چوک ہے وہاں پر ہم مال ہم کو مال گھما دیجیے گا

مہدی لگوائیں گے مال میں پانی پوڑی کہاں اچھا ملتا ہے ٹھیک ہے کل جائیں گے تیار رہیے گا ٹھیک ہے کل ملتے ہیں السلام علیکم